بیروزگاری رشوت خوری نشے کی لت بچوں کی شادی تعلیم نظم و ضبط آج ہندوستان کو درپیش اہم ترین چیلنجیز ہیں اور حکومت نے اس کے لیے ڈپارٹمنٹ نارکوٹکس اینٹی کرپشن بیورو چائلڈ میرج ایکٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لاء اینڈ آرڈر کو مضبوط کر رہے ہیں